हलो आं हांव सुनील उलयतलो मडगांव साकून उलयतलो म्हाका थोडे इन्फॉमेशन आशिल्ली रिलेटे टू स्लो मिन्स म्हाका मिन्स म्हाका हेजी विचारपा आशिल्ली मिन्स जाता सद्द्याक तोरी हांगसर आतां घुमट आरती बीन चलतात सगळे आतां चल्लेले आसा मिन्स जाता म्हाका हांगसर थोडी घुमटा जाय आशिल्ली मिन्स सद्या रेट कित चल्ल्या घुमटाची रेट सद्द्याक कळ कितें कळशीची आनी

आं दोन अडेज हजार न्हू आनी शामोळी फूल हे बीन चल स्टँड खं येव स्टँड बीन बरें बरें आनी म्हाका थोडीं इन्फोर्मेशन जाय आशिल्लीं आनी सद्या आमच्या गोंयान घोडे बीन जाता तूं गेलो आसतलो केन्ना गोड्यांक म्हणल्यार अशें किदें किदें जाता अशें गाड्यांक अशें इनफोर्मेशन प्रोवायड करपाक शकता आं हय खंयचे सांग आसा आं आं तें होळयेचे खंयचे एक म्हाका सांग तूं कसले इनफोर्मेशन प्रोवायड कर रिलेटेड टू कसलेय काड्याचे भितर खंयचें हय तें किदें आशिल्लें आतां

आं आं आं आं आं आं आं आं फक्त रातचे जाता तें न्हू गडें म्हणटा ते आं आं आं आं आं आं सगळें सकाळीचें आं तुमकां एकदा भितर बीन म्हणटगीर भायर बीन वचपाक मेळटा अशें एकदें हा आं भायर वसपाक मेळना मात आं आं आं तशें भुरग्यांक बीन अशें अलावड ना दिसता न्हू ल्हान भुरग्यांक बीन आं एकदां तशें आं कळ्ळें कळ्ळें आनी म्हाका आनींग इनफोर्मेशन प्रोवायड करता म्हणल्यार अशें हांगासर घुमट आरती ग्रूप बीन आं ग्रूप घुमट आरती ग्रूप बरें बरें अशें केन्नाय अशें जाय पडल्यार अशें हय स्वर साई साई दामोदर साई दामोदर खंयचो तो ग्रूप मडगांवचो तुमी मागीर कॉन्टेक्ट म्हाका मागीर धाडटा इमेल करपाक शकता वॉट्सॅप साई दामोदर आं बरें आं बरें बरें

आं मागी मेल कर डायरेंक्ट तूं आं बरें